हॅलो रुचकर रेस्टॉरंन्ट न्ही हांवेन आताच न्ही वर भर पयले एक ऑर्डर दिल्ली जेवणाची आनी आतां म्हाका डिलीवर जालां तें आनी हांवे जेवपा खातीर तें ओपन मातशें केल्ले तेका असलो वास येता हांवेन ओपन करून पळयलें आनी तें आजचें न्ही तें कालचे आसूंक जाय आनी तें तुमी चेक केलें ना मातशें चेक करूंक जाय न्ही कितें कोणाले कितें म्हाका खबर ना तें पार्सल पूण तें म्हागे पार्सल जाल्यार तेका वास येता तें पाड जालां जेवण आनी अशें करून तुमी कस्टमरांक दिल्यार कशें जातले फर्स्ट टायम हांवेन ऑर्डर केल्ली मागे फ्रेन्डसांन म्हाका सांगिल्ले हांगा रुचकर रेस्टॉरंन्टांत बेस्ट मेळटा जेवण म्हण म्हूण तेंगे आयकोन हांवेन फर्स्ट टायम केल्ली ऑर्डर आनी म्हाका फर्स्टच टायम असले म्हाजे बराबर जालें म्हाका खूब वायट दिसलें जेवणाक सामको वास येतालो आनी हांवेन पळयलें म्हण बरें जालें म्हागे भुरगीं आसात तेमी तेंका तर तें कळच ना वास बीस तेमी जेवपाक लागतात आनी तसलें जेवण जेवन तेंगे पोटांत कितेंय जावंक शकता तेंकां तेका हांव बरयन दिता तें कालचें जेवण आयचे न्हीच तें मातशें तरी चेक करूंक जाय न्ही आनी पयशें घेतात तुमी कितलें म्हारग सारकें जर तुमी पयशें घेतात जाल्यार तुमी तें बी चेक करूंक जाय न्ही लोकांक अशें करून फटोवप तशें कन्न पॉयजन न्ही तें कालचे जेवण आनी असले जेवण फेमस तुमगे रेस्टॉरंन्ट आयकलां तुमचे नांव हांयेन हें सुद्दां पयलां तुमचे रिव्हिव्यू बरें मेळटात पूण फर्स्ट टायम हांये हे केले म्हाका अशें कन्न जालें म्हणकीर म्हाका वायट दिसता आतां सारको पाड एक्सपिरयन्स येयलो म्हाका सारको म्हाका प्लीज ऑर्डर एक तर तुमी दुसरी धाडुन दियात ना जाल्यार म्हाका रिफंन्ड करात म्हाका पयशें परत दियात मागेले नाजाल्यार लो लोक दुसरें करतात तशें करून हांव बीन करता मागीर विडिओ काडून घालता तुमच्या रेस्टॉरंन्टा कंप्लेन करतां की कसले डिलीवर करता कांय म्हण जेवण मातशें चेक करूंक जाय न्ही कांय म्हूण फटयनाकात मातशे कस्टमरांक अशें कन्न

आनी प्लीज मातशें नेक्स्ट टायम चेक करात परत म्हाका दिसना हांव आनी ऑर्डर करत अशें म्हण हांगा पूण एकतर म्हाका रिफंन्ड करात नाजाल्यार दुसरें धाडून दियात प्लीज थेंन्क्यू